हाँ हमें अभ्यास समुदाय की भावना को या तो दूसरों के साथ जोड़ने के लिए योग का अभ्यास करने की कला व्यक्ति के मन मे शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदत करती है यह एक शांतिपूर्ण शरीर और मन को प्राप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक विषयों को एक साथ लाता है तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदत करता है और आपको तनावमुक्त रखता है यह लचीलेपन मानसिक ताकत को बॉडी टोन को बढ़ाने की मदत करता है जिस प्रकार आप योगा करते है तो आप यह मानते हैं कि जो आप योगा कर रहे हैं आप से जुड़े हुए सारे लोग योगा करें जिस प्रकार आप योगा करते हैं तो आपको लगता है कि किस किस प्रकार के योगा से हमको अच्छा महसूस होता है और समय के साथ नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास आपको अपने पर्यावरण और उसमें रहने वाले लोगों के प्रति अधिक समवेदनशील बना सकता है आप ने केवल अधिक जीवंत और उत्साही मेहसूस कर सकते है बल्कि प्रभाव के साथ बेहतर ढंग से चलने में भी सक्षम होंगे और जो आपकी सामाजिक परिस्थितियों मे उत्साही करेंगे इसी प्रकार से योग कक्षाओ में भाग लेने के लिए अकेलापन कम हो सकता है और महसूस उपचार और सहायता के लिए वातावरण प्रदान किया जा सकता है इसी प्रकार हम योगा को इस प्रकार करते हैं योगा से जो हमें सीख मिलती है वह यही मिलती है कि में अपने शरीर को स्वस्थ और मस्त रखने के लिए योगा की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए